अस गल्ल करन लग्गे आं नाच जां नृत्य दे बारै च जेह्ड़े की शैह्रें कोला नाच ते नृत्य बी ओह् जेह्ड़े की शैह्रें कोला दूर कुदै ग्रांईं लाकें च कीते जंदे न ते ओह् कुसलै कीते जंदे न ध्यारें च कीते जंदे न शैह्रें कोला दूर जेह्ड़े ग्रांईं लाकै होंदे न उंदे च कोई खास मनोरंजन ते साधन नेईं होंदे न एह् नच्चना गाना केह् होंदा मनोरंजन दे जादैतर साधन होंदे न नाच अस एह् निं गलाई सकने कि नाच जेह्ड़ा ऐ की एह् इक्क मनोरंजन दा गै साधन ऐ एह्दे बी कोई बड़े गै महत्व होंदे न जम्मू दे प्रसिद्ध नाच न जियां अस गलाई सकने रऊफ कुड्ड छज्जा होर बी केईं चाल्ली दे नाच होंदे न जे हैन जेह्ड़े जम्मू च प्रसिद्ध न एह् खास करी मुख्य नाच न रउफ रउफ जम्मू ते कशमीर दा इक्क प्रसिद्ध ते परम्परिक नाच ऐ एह् बसंत ऋतु ते बसंत ऋतु ईद ते रमजान दे आशरें च कीता जंदा ऐ इसी बक्ख बक्ख धर्में दे जां जनानियां बड़े गै चांऐं कन्नै मनांदियां न ते ते एह्दे उप्पर इस दिन नच्चदियां न इस दे बाद अस गल्ल करने आं छज्जा एह् छज्जा जम्मू ते कशमीर दे जागत् जगतें द्वारा ढोल ते थाप उप्पर कीते जाने आह्ला इक्क परम्परिक नाच ऐ इसदे बाद अस गल्ल करने आं कुड्ड नाच दी कुड्ड देवी देवतें गी जां कुल देवतें गी जां लोकें दे देवतें गी सम्मान देने आस्तै कीता जंदा ऐ जियां की अस जगराते दिक्खी सकने आं भजन कीर्तन एह् अस देवी देवतें आस्तै इनें भजन कीर्तन उप्पर जेह्ड़े बी नाच कीते जंदे न इनेंगी अस कुड्ढ आक्खनै आं नाच